आं गाम्बारि बिफां आरो गय बिफां गायो गाम्बारि बिफाङा बोसोरावनो थाब थाब देरो आरो बेखौ फान्नानै गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो गय बिफाङा जाबाय बोसोराव बोसोर फिथाइ मोनबाय थायो आरो बे बिफाङाव जोङो मुलाम्फा मोननो हायो आरो आं बेन्दोंखौ अमरलथा आरो खिफि बेनदों गायो मोनो होनोबा खिफि बेनदोंआबो मुलि आरो खिफि बेन्दोंखौ गोबां खामानियावनो बाहायो जेरै उदै सानाय बायदिफोरावबो आरो गथ'फोरखौ थुखैनायावबो बाहायनाय जायो अमरलथाखौ आथिं आखाइ लोरिनाय एबा उदै सानाय गेसफोरनि थाखायबो उदै खालिआव लोंनाय जायो आरो बेफोरनिफ्राय गोबां रैखा मोननो हानाय जायो अमरलथा आरो खिफि बेन्दोंखौ जोङो न'आवनो गायना लानो हायो एबा न'नि साइ न'नि अबा खनायाव अबा साइटफोराव गायनानैबो लानो हायो गय बिफां आरो गाम्बारि बिफांखौ एसे गावनि सोरगिदिं थानाय जायगाफोराव अबेबा जायगायाव खालि थानायआव गायनानै दोननाय जायो आरो गाम्बारि बिफांखौ गयफोरनि गेजेर गेजेर एबा सिमाफोराव अबा खना जायगाफोराव गायनानै दोननाय जायो